असांजे घर में केर बि बीमार थींदा आहियूं त असां घर में काड़ो ठाहे करे पीअंदा आहियूं काड़ो असां जेको घर में ठाहींदा आहियूं उहो तमामु बढ़िया हूंदो आहे छोजो उन में असां तुलसीअ जा पता वॾो फोटो नंढो फोटो ऐं कारा मिर्च इहे सभु विझी करे थोरी चांहि जी पत्ती जे अगरि ॿारु आहे त असां थोरी सी खंड बि विझंदा आहियूं उन जो असांखे ॾाढो ई फ़ाइदो मिलंदो आहे कंहिंखे बुख़ारु आहे कंहिंखे ज़ुकाम आहे कंहिंखे खंघु आहे त असां पहिरीं उन खे घर में इहो कारी जंहिंजो काड़ो ठाहे करे ॾींदा आहियूं काड़ो तमामु बढ़िया आहे ऐं इन में असां पंज या छह तुलसीअ जा पता विझंदा आहियूं टे चारि नंढा फोटा विझंदा आहियूं हिकु वॾे फोटे जा धाणा विझंदा आहियूं ऐं पंज सत कारियूं मिर्च विझंदा आहियूं ऐं उन खां पोइ बि असांखे लॻंदो आहे त कुझु विझणु खपे त असां थोरी सी खंडु विझी करे उन खे चङी तरह टहकाईंदा आहियूं जॾहिं उहो सुठे तरह सां टहकी करे कारो थी वेंदो आहे त असां उन खे गैस खां लाहे करे ऐं जेकॾहिं वॾो माण्हू आहे त उन खे असां गरम गरम पीआरींदा आहियूं अगरि जंहिं उहो नंढो आहे ॿारु आहे त उन खे थोरो सो थधो करे पीआरींदा आहियूं ऐं इहो पीअण सां असांखे ॾाढो ई सुठो लॻंदो आहे असांजो नक खुली वेंदो आहे अगरि जंहिं गले में सूरु आहे त उहो बि लही वेंदो आहे ऐं जेके बि नंढियूं वॾियूं परेशानियूं आहिनि कंहिं बीमारियूं आहिनि त उहे इन काड़े पीअण सां सभु सही थी वेंदियूं आहिनि हीउ काड़ो असां सिंधियुनि जो ॾाढो ई बढ़िया दवा जंहिंखे असां चई सघूं था आहे इन सां असांखे ॾाढो फ़ाइदो मिलंदो आहे